हेलो कौन

नमस्कार बोलिए

अच्छा नहीं तो एक्चुली हमारे पास से हैं ना ये हमारे पास है हर प्रकार के हैं अब आपको आप आप बोल रहे हैं इस कम्पनी के हैं तो पता नहीं कैसा होगा ऐसा ना हो कि रिएक्शन कर दे पेसेंट के ऊपर नहीं लेकिन क्या है बट ही जैसे अब आपकी अभी नई कम्पनी अभी जुड़ेगी नहीं ये इतनी जल्दी

तो क्या क्या मतलब आपके पास क्या क्या है

नहीं सुनिए सुनिए एक्चुली ये सब और भी ये तो ठीक है बट क्या है वो जैसे सिरप वगैरह हैं क्या पैरासिटामॉल वाले चलिए ठीक है आइए चलिए ठीक है किसी दिन आइए आप तो फिर बात करते हैं है ना ठीक ठीक है ठीक है ठीक है जी जी आइए ठीक है आप आओ तो फिर बैठ के बात करते हैं क्या किस प्रोजेक्ट पे ओके ओके ओके ठीक